नमस्ते हाँ हमको देसी हेर्ली कटिंग कराना है हाँ

ओहो क्या कीमत ले रहे हैं उसका हाँ हाँ

समझ रहें हैं लेकिन आप दाम तो बताइए सही दो हज़ार रूपये इतना मत लो यार गाँव के आदमी हैं कहाँ से ले पाएँगे खेती बाड़ी करते हैं और क्या करते हैं पैसा बहुत ज़्यादा ले रहे हो भाई ऐसे इतना पैसा नहीं लेना चहिए ना वहाँ पैसा हिसाब से लो ना तब ना होगा हमको ब्लीच भी कराना है पैसा लगेगा तो आप कितना बढ़ा रहे उसमें हाँ तो ठीक है कितना बढ़ा रहे हो नहीं बहुत ज़्यादा बोल रहे हो आप समझ रहे हैं लेकिन उसको सही सही बताइए भाई बहुत ज़्यादा बोल रहे हो

समझ के बताइए ना हँ तो पैसा हाँ

सही ढंग से काम करोगे सही काम करोगे सही पैसा लोगे तो आपका गिराकी बढ़ेगा और आगे कहानी बढ़ेगी अच्छा होगा धंधा चलेगा आपका अच्छा कितना कम लेंगे नमस्ते